सानसेखालि जोंनि गामियावहाय सुइस गेट होथेनायखौहाय हगारदोंमोन आमफ्राय सुइस गेट हगारबाथ' बिदिनो गामिनिफ्राय ज' ज' ना हमनो थांखायो बयबो जाय हागौ जेरै जेखाइ खबाय सान्द्रि जे लानानै बयबो हौवा हिन्जाव थाङो हमनो माने बै सुइस गेट हगारबादि दैआ रानो नालाय आमफ्राय दै राननानै राननायखाय नाया जाखिनि ना दं बे नाया दै राननायखाय माबायो थानोहाय जायगा नागिरनानै माबाबायो बेरफ्रावलायो ना गोनां जायगायावथ' माबालायो बेरफ्रावलायो आमफ्राय ओंखायनो बयबो गामिनि मानसिफ्रा सुइस गेटनि दै हगारोब्ला सुइस गेटनि दै हगारोब्ला हमनो थाखाय हांखुर जायो आरिखि बयबो थांनो आमफ्राय बिदिनो जों गामियावहाय सुइस गेट हगारनायखाय गामिनि बयबो ज' ज' ना हमनो थांनायखाय आंबो थांदों आमफ्राय आं बिदिनो जेखाइ खबाय लाना थांदों जे जाखिनि जानो थाखायल' बोथिसेनि मोनबोबाबो जायो होन्नानैहाय लोगोफोर गामिनि बयबो थांनायखाय आंबो गोसो एन्ट्रेसजोंहाय गोसो खुसिजोंहाय माने टाइम पास होन्नानै थांफाबाय आरखि आमफ्राय गुरबाय ओरैनो गुरै गुरै गुरनानैहाय आङो आंनि आखायावहाय मासे बिराथ गिदिर ना सौग्रावबाय आरिखि आमफाय बिराथ गिदिर ना सौग्रावबाय नालाय हाब मा ना बेलाय हाब मा ना बेलाय आं बेखौ जेरैबाबो हमनानै लांथारगोन सान्नानैहाय आङो बिराथ नाजाबायबो आरखि माब्रै नागिरोब्ला माबायदि हमोब्ला बे नाखौ मोनगोन बेनि केपासिटिखौहाय आं माबानानैहाय हमबाय आरखि बे नाखौहाय आमफ्राय नाजायै नाजायै नागिरै नागिरै मोनबाय आखाइजों सिग्रोमलाय जेखाइजों माबालाय खालामनानैहाय खुनु रुखुम बे नाखौ मोनबाय आरखि आमफाय मोन्नानैहाय नुबायदि नाया जोबोद गिदिर आं सानाखैमोनदि आं आखाइजों हम जेखाइ बे जेखाइजों गुरहैनायावनो आं एसेबां गेदेर ना मोनगोन होन्नानै आं सानाखैमोन अब्लाबो आंनि खाफालाव आंनि बाग्यआव जोबोद गिदिर ना मोनबाय ओमफाय आं जोबोद खुसि जाबाय हाब आं एफा मोन बे मा एसेबां गिदिर ना मोनबाय होन्नानैहाय आमफाय खुसिजोंनो आं नाखौबो गुरासै बेना गेदेर मोन्नाय लोगो लोगो आहा बेनो थोबाय थो नांलाबो होन्नानैहाय आं फैबाय आरखि ओमफाय फैनानैहाय फैनानै बे नाखौहाय न'नि मानसिफ्रा फानहै फानहैदो होन्नानै बुंदोंमोन फानोब्ला फैसा मोनगोन होन्नानै ओमफाय नाथाय आं फानाखै बेसेबां खस्थ'जों मोन्नाय नाखौहाय आं फाना नांगौबा जागोन होन्नानै आं न'वावनो जानाय जादों आरखि